हैलो कौन बोल रहा है मैं ना वह अच्छा मुझे ओप्पो रेनो सिक्स वाला मोबाइल चाहिए बड़ा बड़ा वाला चाहिए

यह वारंटी कितने साल की है इसकी

तो कैमरा कैसा है और कितने फीचर इसके क्या ऐज रो तब मैं बताती हूँ फिर इसका ना हाँ हाँ हाँ ओके ओके